दाउ अमानि सोमोन्दै फंनैसो खोथा बुंनो दाउ अमा जेनेबा जुनाराल' नङा गासैबो जिउगोनां बुस्तुआनो बेराम जायो माखासे बिदिनो बेरामा माब्ला जायो बेखौथ' बुंनो हाला बिदिनो माब्लाबा मासे माब्लाबा मासे बिदि जालांबाय थायो बेफोरखौ रैखा होनोब्ला बोरै खालामनांगौ बेनि फंनैसो बुंनोसै बेनिनो फंनैसो बुंनोसै आं माने दाउ अमाया बेरामाव गोग्लैयोब्ला माने बेरामखौ साइड खालामनानै मुलिफोरखौ होनांगोन आरो बै बेराम जायिफोरखौबो नोङो सिगाङैनो मुलि होखानो हायोब्ला मोजां आरो दा आलादा जुदा दोननायानो दोनब्लासो माने दाउ अमानि बेरामा गावजों गाव बांसिनाव सन्देरलाया आरो दा नोङो बे मासे जाबाय बैखौबो नोङो जुदि खादेरनानै दोन्देरलायोब्ला बेथ' गासैबो जानायनि फैखायो माने जानो नागिरो गासैबो सनजोबलांनो नागिरो बेरामा बेरामाथ' सनग्रासो नालाय दा दाउ अमानि बेरामा माने दायरेक्ट सना सना होनोब्ला माने नोङो बेखौ गोजान गोजान दोनलायनानै नांगौ बायदि आदार नांगौ बायदि मुलिफोरखौ होनांगोन आरो बेखौथ' दाउ अमानि मुलिफ्रा मा मा बेखौथ' जेनेबा दाउ दखानाव जेनबा दक्ट'रफोरनाव सोंब्लासो मोनो मुलिफोरा मा मा बाहायनांगौ मा मा होनांगौ मुलिफोरखौ होनबा बिदिनो दाउ अमाया जुनारफोरा दाउ अमाल' नङा जुनारफोरा जेनेबा सैमाफोर दं सैमाफोरबो जुदि बेराम जायोब्ला मिन्थिखायो बेरामा बोरै जादोंब्ला ओंखाम जाया जाया जागोन बा उन्दुनानै थाबाय थागोन लेथ्रा थाबाय थागोन दा सैमाफोरखौ नायोब्ला जुनारफोराव भेटेनारि दं सैमाफोरनि थाखाय माने दा गभमेन्टआनो भेटेनारि खुलिनानै होनाय जाखादों दा भेटेनारिफोराव बेखौ मा खालामोब्ला माबोरैबा बेरामखौ फाहामनो हागोन भेटेनारिनाव लांनांगोन भेटेनारियाव दक्ट'रा बिजि थुयो ना मुलिल' दौना हरो दा बेखौ भेटेनारिनि दक्ट'रा माने फाहामनो हायो आरो दा नै दाउनि सोमोन्दै दाउआ दाथ' नै गोजां बोथोर फैलायबाय गोजां बोथोर बोथोर सोलायनायनि बेरामा जाथारखायो आरो ओरैनो साभाबिक माने बोथोर सोलायब्ला इसे बांसिनानो बेरामाव गोग्लैयो आरो दा बेखायनो दाउफोरखौ बेरामनिफ्राय लाखिनोब्ला जोङो सिगाङावनो मुलि इसे एनै प्रटेक्स'ननि थाखाय मुलि होग्रोखानांगोन आरो मुलि होनानै बायसान्चआव जाबावदोंब्ला बेरामखौ आलादा थख' दोननानै बेराम जायिफोरखौ आलादा थख' दोननानै माने मुलिखौ मोजां नांगौ रोखोम बायदि होनांगोन बिदिब्लासो जोङो दाउनि बेरामखौ लाखिनो हागोन आरो बिदिनो गोजां बोथोर नालाय एसेफोर हायोब्ला खस्थ' खालामनानै अरफोर सुनानै जेनेबा मोब्लिब बाल्बफोर थरसे बा थरनै लागायनानै गुदुं जानायनि इसे हरफोराव बिदि दोननो हायोबा मोजां आरो दाउनि थाखाय आरो नै दा अमायाबो गोबां बेरामाव गोग्लैयो अमाफोराथ' मा होनबावनो आदार जाबाङा जाबाङा जाब्लानो बेयो मोनसे बेरामाव गोग्लैनाय बायदि जाखायो नङाबा अमा बुस्थुआथ' बिराद जालाबायखायो आदारफोरखौ बिरादनो दा बेखायनो अमाफोर जानाय अमाफोरखौ नायनानै आदार जादोंना जायाखै जायाखैबा बे बेरामाव दं बिदि साननानै नांगौ बायदि मुलिफोरखौ भेटेनारिफ्राव लायनानै होफैनांगौ जायो आरो दा मुलि मोनजाबाथ' ओरैनो बेरामा हामखाथारा जोंनो माने बे मुलिखौ नांथारगोन आरो बेरामनि मुलिखौ दा बिदिनो मोसौ मोसौआबो बिदिनो बेराम जायो मोसौआबो भेटेनारि दं भेटेनारिनि दक्ट'रफोरखौ लिंहरनानै माने बिजि थुनांगोन मा बेराम जादों मोसौआबो अनेक बेराम जायो बिदिनो सखा बायदिसिना जायो नालाय आरो लोमजायोबो मोसौआबो मानसि बायदि होनबा बेखौ

माने भेटेनारिनि दक्थ'रफोरखौ लेंनानै लायनानै बा लांनो हायोबा लांनानै बिदिनो बेरामफोर मा जादों बेखौ भेटेनारि दक्थरनो देखायनानै बिजि मुलि होबानो हामफिनो आरो बे दाउ अमा मोसौ बा जों मानसियानो बेराम जायोबा दाउ अमा जुनारफ्राथ' बेरामाव बिसोरबो जाखायो दा जोंसो नायनांगौ जायो आरो दाउ अमानि बेरामखौ माबोरै खालामोबा बोरै खालामोबा हामो माने नोंसो बिगोमा जाखायो नालाय मानसियासो थिग बेबायदि आरो एसेनोसै बे जुनारनि सोमोन्दोआव आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै